انسان شروع سے ہی آسمان کو دیکھتا آیا ہے اور وہاں چمکتے ستارے چاند اور دوسرے اجسامِ فلکی کو دیکھ کر حیرت میں پڑا ہے وقت کے ساتھ جب علم و تکنیک میں ترقی ہوئی تو انسان نے اس اجسامِ فلکی یعنی کھگولیے پنڈوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان اجسام کی سطحوں اور ماحول کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے اور ہم ہم نے اب تک کیا جانا ہے زمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر انسانی زندگی کے امکانات کے بارے میں دوربینوں کا استعمال اجسامِ فلکی کا مطالعہ سب سے پہلے دوربینوں کے ذریعے کیا گیا صدیوں سے انسانوں نے آپٹیکل اور ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کا جائزہ لیا آپٹیکل ٹیلیسکوپ روشنی کو جمع کر کے تصویریں بناتے ہیں جبکہ ریڈیو ٹیلیسکوپ دور سے آنے والی ریڈیو ویوس کو پکڑتے ہیں اس سے ہمیں ان پنیڈوں کا ماحول تاپمان اور سطح کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلتا ہے اسپیس پرابس اور سیٹیلائٹ بیسویں صدی کے آخر میں انسان نے ایسے اسپیس پروبس بنائے جو سیدھا ان اجسام تک پہنچ سکے جیسے کہ ناسا اور ویاگار مشن یا پھر مارس روور مشن یہ روبوٹک مشن وہاں جا کر تصویریں کھینچتے ہیں مٹی اور پتھروں کا نمونہ لیتے ہیں اور اسے زمین پر بیچتے ہیں اس سے ہمیں بہت سی اہم معلومات ملتی ہیں جیسے کہ وہاں کون کون کیمیکل موجود ہیں وہاں کا تاپمان کیا ہے اور کیا وہاں پانی یا آکسیجن جیسے چیزیں موجود ہیں انسانی مشن اب تک صرف چاند پر انسان گیا اپولو مشن کے تحت ناسا نے کئی بار انسانوں کو چاند پر بھیجا اور انہوں نے وہاں سے مٹی اور پتھروں کے نمونے لا کر دیے انسانی موجودگی کی سب وجہ سے وہاں بہت زیادہ تفصیلات میں مطالعہ ممکن ہو سکا حال ہی میں چین اور بھارت جیسے ممالک بھی اپنے چندر مشن کے ذریعے چاند کی سطح پر واتاورن کا باریکی سے مطالعہ کر رہے ہیں اسپیس اسپیکٹرو اسکوپی اسپیکٹرواسکوپی ایک سائنٹفک طریقہ ہے جس سے ہم روشنی کا ضیا کرتے ہیں جب کسی گرہ یا ستارے کی روشنی ہماری طرف آتی ہے تو اسے موجود رنگوں اور ویب لینتھ کے ذریعے ہم وہاں موجود گیسوں اور ایلیمینٹ کا پتہ لگاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ جانا کی شنی گرہ کے چھلے برف اور دھول سے بنے ہوئے ہیں اور کہ منگل گرہ کی سطح پر کاربن ڈائی آکسائڈ کا بول بالا ہے زمین سے باہر کی زندگی کے امکانات اب سب سے دلچسپ سوال کیا ہم زمین کے علاوہ کہیں اور رہ سکتے ہیں منگل گرہ منگل کو انسانی آبادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے وہاں دن اور رات کا سسٹم زمین جیسا ہے وہاں دھروؤ پر برف موجود ہے اور وہاں کافی پانی بہتا تھا اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں ناسا اور اسپیکس جیسے ادارے منگل پر انسانی کالونی بسانے کی تیاری کر رہے ہیں چندرما چاند ہماری زمین سے بہت قریب ہے وہاں گرو آکرشن کم ہے اور واتاورن نا کے برابر ہے لیکن وہاں رہنا ممکن ہو سکتا ہے اگر انسان وہاں خاص قسم کے بیس بنائے یوروپ اور ٹائٹن جوپیٹر کا چاند یوروپ اور شنی کا چاند ٹائٹن ایسے اجسام ہے جہاں برف کے نیچے پانی کا ماساگر موجود ہے یہ زندگی کے لیے اہم مانے جاتے ہیں ویگانک ان جگہوں پر مائیکروبیل لائف تلاش رہے کر تلاش کر رہے ہیں نتیجہ اجسامِ فلکی کا مطالعہ انسانی فطرت تفشیش اور ترقی کی بہترین مثال ہے ہم نے اسپیس پروب سیٹیلائٹ اسپکٹروسکوپی اور دوربینوں کے ذریعے بہت کچھ جانا ہم اب یہ سمجھ پائے کہ ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے بشرطے کی ہمیں وہاں کے ماحول کا کو قابو کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے آنے والے دور میں ممکن ہے کہ انسان چاند یا منگل پر نیا گھر بنا لے اگر آپ چاہیں تو اس کی جواب میں جواب کو میں پوسٹ یا چارٹ فام پر تیار کر سکتا ہوں